नमस्कार नमस्कार पैसे दिए थे पैसे तो दे दिए थे ठीक से नहीं आता है क्या फिर देखो जो बनाते हैं वहां जाएंगे तो उनसे कह देंगे खाना सही से भेजा करो जी ठीक सब पहुंचा देंगे और कोई दिक्कत तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक ठीक ठीक समय से दे देंगे जब जरूरत लागे तब बता देना फिर पहुंचा देंगे काम वाम थोड़ा ध्यान रखा करें काम ठीक ठाक ठीक ठाक से करवाया करें हाँ अच्छे से करना काम कोई काम गड़बड़ न हो पाए पैसा वैसा जब जरूरत पड़े तो बता देना ठीक सब पहुंचा देंगे दि थोड़ा मंगाएं उन्गायें ऊ तब पहुंचाएं हाँ मंगा लेंगे कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो जी ठीक है कोई दिक्कत हो तो आराम से बोलो मैं सब करूंगा जब कोई दिक्कत हो तब बता देना मुझको बस कि हाँ ये हमें जरूरत है हम सब भेज देंगे खाली बता दिया करो हां ठीक है ही बता दिया करो हम अपनों अपन देखेंगे कोई कमी होगी फिर मंगाएंगे तो हम आपको भेज देंगे लेकिन जब बताओगे नहीं तो कैसे भेजेंगे कोई कुछ दिक्कत हो कोई समस्या हो सब बताया करो ठीक है ठीक भेज दिया करेंगे वहां हम उनसे कहते हैं कि हां वहां सब ले जाया करो नहीं पहुंचाते होंगे अब उनसे बात करेंगे तब हम बताएंगे